जेन्ना म्हाजी धाव्वी पास जाली तेन्ना म्हाजो रिजल्ट पळोवन म्हागे वाड्या वयल्यो खूब जाण फ्रेन्ड्स सर्कल आसली ती म्हाज्या म्हऱ्यांत आयली तेंच्यान म्हाका म्हळें की अरुणा तूं जर डी एड केलें जायत जाल्यार तोच जॉब तुका सामको फीट आसा कारण अशें दिसलें म्हा म्हाकाय बी दिसलें की त्या जेन्ना आमचो शिक्षक दिन साजरो करताले आनी त्या वेळार आमच्या शाळेंत म्हळ्यार हायस्कूलांत आमकां प्र कोण ज्या विशयांक हुशार आसा त्या विशयांचो शिक्षक करताले म्हणटकीर म्हाजे केंस लांबचे लांब आसलें त्या लांब केंसांचे एक वैशिश्ट म्हळ्यार हांव जेन्ना आमच्या घरां कडेन बसलें आसताले तेन्ना जयशिला टिचर म्हणून सांजची इंग्लीश मिडियमांतली शिकोवपाची हातांत दोन बुक घेवन साडी न्हेसून बरें ती तकली हाल म्हळ्यार चलता आसतना केंस हालयत ती चलत वताली तें पळयल्यार हांव केन्नाय विचार करतालें की कांय बरें दिसता आसून सुंदर हातात बुक घेवन वता हांवूय बी अशेंच करतले अशें हांव विचार कर पूण जेन्ना हांव हायस्कूलांत गेले चवथी पयली तें चवथी शिकून तेन्ना आमचे स्कुलांत म्हाका असो अनुभव आयलो की जो शिक्षक जो विद्यार्थी खंयच्या विशयांत बरो आसा त्या विशयाचेर त्या भुरग्यांक त्या विशयाचो शिक्षक करताले आनी हो शिक्षक करता आसतना म्हाका वर्सान वर्स हो अनुभव मेळटालो आनी हांव बऱ्याा पैकी शिक्षकां काम करताले आनी जेन्ना शिक्षक दिनाचो तो भाग काबार जातकीर आमी हेडमास्तर बी जाताली शिक्षक जाताली आनी आमचो कार्यक्रम दवरताली त्या वेळार थंय उबी रावन भाशण करप त्या वेळार थंय भुरग्यांक डिसिप्लीनड दवरप तें पळोवन म्हाका तो खूब ती शिक्षकाची उमेद शरिरांत तयार जाली आनी हांव जेन्ना त्या मित्र परिवारान म्हाका म्हळ्ळें की तूं जर शिक्षक जालें जायत बऱ्या पैकीं काम करतलें होच पॉयन्ट हांवेन तकल्यांत घेवन मागे डि एड के केलें तेन्ना म्हाका नायन्टीन एकोणशें चौद्यायश्यांक म्हाका शिक्षकी पेशा मेळ्ळो आनी हो शिक्षकी पेशा म्हाका मेटरनिटी लिवेचेर एक शाळेंत तीन म्हयन्यांच्या खातीर निवडलें जेन्ना जी शाळां तीन म्हयन्यां खातीर म्हाका निवडली ती जी शाळां आसली ती कोपेलांत आसली आयताराक मीस घेताले आनी सकाळ फुडें उठून जेन्ना इस्कुलांत वताली राय कुंकळ्ळेच्यान तेन्ना थंय फुल्ल मिसाचे बांक मांडले आसताले शेतांत ते कपेल शेतांतलो सगळो रेबो भरल्लो आसतालो आनी हे सगळे निवळ करून वर्ग आनी एसेंम्ब्ली घेता म्हळ्यार बरोबर साडे आठ जाताली आता हो अनुभव सांगपा कारण म्हळ्यार आमकां एडीआय लागता वरिश्ठ म्हणून एक क्रिश्चन बायल त्या दाराच्या कुशीक काळें घालून उबीं आसली मागे मना विचार की ही घडये कपेलांत उबी रावन देवा रोजार करता आसतली पूण जेन्ना सगळीं निवळ करून बांक वेवस्थीत मांडून जेन्ना हांवेन एसेंम्बली स्टार्ट करून वर्ग चालू केलो तेन्ना ही आयली फिलोमेना म्हणून एडीआय म्हाका म्हणपाक लागली की टिचर तुगें म्हणपाक लागली सगळें काम आपल्यान पळयलां म्हाका कळ्ळें म्हणपाक लागली तूं म्हाका वळखली ना हांव एडिआय हांवे सोरी मागली ती म्हणपाक लागली तुवें सोरी मागपाचे कांय गरज ना तुवेन जे पळय स्टार्टींग टू एन्डींग भुरग्यां फुड्यांत जें काम केलां ते जर पळयली जायत कोणय टिचर काम करपाना ना भुरग्यां बरोबर एकवटान काम करप हे आमगे शिक्षकी पेशाचेच आसता तेन्ना आमी हांव शिक्षक तेणी सान्न मारप अशें आमी केन्नाय चिंतना म्हणन तिणें म्हाका तो पयलो फाटीचेर शाबासकेची थाप दिल्ली आनीक मागीर नायन्टीन एटी फोरांत जेन्ना हांव तेरेखोल म्हाका ट्रान्सफर जाली फस्ट परमनंट जॉबांक तेन्ना थंय जर पळयलें जायत पुर्ण रस्तो पयली वचपाक जाय आसले केरी केरीच्यान तेरखोल वता जाल्यार फेरी बोट फेरी बोटी क्रॉस केली की व्हडलें दोंगर चलत वचपाक पडटालें आनी तेचे नंतर शाळां मागे व्हडलो भाव म्हाका थंय घेवन गेलो ज्या शिक्षका जाग्यार म्हाका ट्रान्सफर केल्लो ती केप्यां आसली आनी थंयचे सगळें लोक आसलो तो थंयचोच केथोलिक आसलो धर्मा बद्दल सांगना अनुभव सांगता जाल्यार जेन्ना हांव गेलें ती जी शिक्षिका थंय रावताली रुम करून तो रुम तो पंच दिवपाक कसोच तयार ना म्हणटकीर ती म्हणटा कितें मुखार लॉज आसा त्या लॉजांत तुगें भयणीक आमी भाऊ मागे घेवन गेल्लो त्या लॉजांत तुकां आमी दवरताय भाऊन म्हळें ती एकटीच चली त्या लॉजाक खिडकी नाय आनी ती रावतली कशीं तशें म्हणटकीर तश्शी उठूवन सरंपच कोण आसा कांय म्हण विचारतकीर मिलींद केरकर म्हणटा हो केरीचो सरपंच आसलो तेचे म्हऱ्यांत गेली तेणी सांगले की ते तूं आलतडी बिराडा राव आनी सकाळीं फुडें उठून शाळेंत चल तशें म्हणटकेर हांवेन क कित सांगले मागे अनुभवा प्रमाणे की हांव जेन्ना पयलें मागे भावान सांगले मागे भयण हांगच्यान कोण नासतना एकटी कशीं वतली आप आमगे गांव आसा कुंकळ्ळी तें रावतले पेडण्यां आनी ते एकटे हांगा कोण वळखनासल्या जाग्यार एकटे कशें वतलें तर मिलिंद केरकरान तेका सांगले कितें मागे भावाक की सरपंचाक सांग पंच कसोय तयार ना लास्टाक मागीर विनवणी करून करून तेंच्यानी म्हाका जागो दिलो रावपाक जेन्ना म्हाका जागो दिलो हांव रावलें आनी म्हाजो जो शिकोवपाचो अनुभव म्हाजो जो भुरग्यां मदीं वागपाची जी कला आसली ती पळोवन सगळीं जाणटी नेणटी भुरगीं म्हाका सामकीं कशींच सोडना आसली एक वर्सान म्हाका बदली जाली सकाळी मायत्याची इंग्लीश मिडियम चलतालें हांव इंग्लिश मिडियम शिकयतालें आनी सांजची मराठी चलताली आनी ती वेंगुर्ल्ल्यांतली एक बाई सांजे शिकयताली संन्डे आसलो एक वर्स जातकीर संन्डे एक आयलो आनी त्या दिस म्हाका त्या बाईन आपोवपा धाडलें टिचरीक आपयलां म्हण सांगलें आनीक जेन्ना हांव थंय गेलें तेन्ना बाईन म्हाका डायरेक्ट विचारपाक लागली टिचर आमी तुकां कितें त्रास केलो टिचर कितें जालें तर म्हणपा लागली ना टेबलां पोंदांक कितें दवरलां तें कितें तें पळय म्हण जेन्ना ते काडून पळोवपाक वच जाल्यार म्हाका तेरेखोलच्यान आंबेली ट्रान्सफर ऑर्डर आयल्ली जेन्ना म्हाका ट्रान्सफर ऑर्डर आयली म्हण वाड्यार कळनाकां सग जाण्टेल्यांक सगळ्यांक सांगपाक गेलें हांव तेंच्यानीं रडोन म्हाका प्रत्यक्ष सांगले की बाय आमकां सोडून तुकां वचपाक बरें दिसता हांव कांयच उलोवपाक शकना जालें चार दिस हांव वचपा येवपाक दुसरें शाळेंत जॉयन जावपाक जाय म्हाका त्या डेटिचेर म्हण येवपाक जेन्ना भायर सरलें तेन्ना मागे भुरगीं म्हाजी मुखार उबें रावना जाली रडोन रडोन आनी जेन्ना आमी फेरी बेटी बोटी कडेन आयली तेन्ना आमदा एक आमदार आसलो तो त्या फेरी बोटींत बसलो आसलो आनी तो बसलो आसले कडेन तो म्हणटा कितें ही कोण बरीं तेंगें माये आसतली सगळीं भुरगीं कशीं पावोवपाक येयलां पळय म्हणून अश्या पद्दतीन शिक्षकीय पेशा हो पेशां इतलो सुंदर तेकां त्या पेशांक डॉक्टर जावपाक मेळटा एक्टर फेक्टर आवय बापूय गवणो कोण म्हणटा त्या खंयचेच प्रोफेशन टिचर प्रोफेशना फुड्यांत लागू जायना इतकी सामकीं श्रीमंत प्रोफेशन अशें फ्रोफेशन जरूर आसचें आनी आमच्या सगळ्यां टिच लेडीज टिचर आसा पळय मी जरूर करचें कित्याक तो जो रिस्पेक्ट मेळटा तो रिस्पेक्ट कोणूच काडूंक शकना कितलीय जाणटी जाल्यार सुद्दां टिचर म्हळ्ळें शिवाय फुडें वचना पूण आपल्यानय बी तितलेंच बरें काम करपाक जाय हातूंत हो जालो बरें विचार आनी एक विचार सांगता जेन्ना हांव रिटायर्ड जावपा आयलें आनी ऑलरेडी पांच म्हयन्यां पुरती म्हाजी फायल जाली पांच आमगे गवर्नमेंन्ट प्रायमरी स्कूल टिचरांची पांच म्हयनें आसतनांच फायल करताय आनी ही जेन्ना फायल जाली तेन्ना हांव मागेले शिकयता थंय कंन्टिन्यु शिकयत आसा आनी एक दीस आमकां लोकल हॉलिडे आसली आनी ह्या लोकल हॉलिडेक डायरेक्ट म्हाका एडिआयन म्हाका फोन केलो आनी म्हणपाक लागली टिचर तुकां ऑर्डर आसा आनी हांव आनी मागे घरकार बाळ्ळीं गेल्ली आसली हांव फकाणां करत करत फकाणां करत करत तेंकां कितें म्हळ्ळें मागे घरकारांक ए म्हाका ट्रान्फर ऑर्डर आयल्या खंय कारण म्हाका इतलें मनांक हे आसा की आता आनी दोन म्हयनें आसतना म्हाका कोण ट्रान्सफर करतलो पळय जाल्यार म्हाका दोन म्हयनें आसतना नुवें श्रीस्थळ हांगा ट्रान्सफर केलें जेन्ना म्हाका ट्रान्सफर केली जाल्यार मागेले पालक कशेंच म्हाका धाडपाक तयार ना अजिबात धाडपाक तयार ना कितें जाल्यार सुद्दां एडिआय म्हणटा की डेप्युटी डायरेक्टराक सांगता की तेकां ट्रान्सफर केली ती हें करनाकाय केन्सल करनाकाय केली जाल्यार संवयेर पडटलें हेर टिचरांक ना आमगे पालक म्हणटा पी टी ए प्रेजीडन्ट आमगे टिचर जो मेरेन ट्रान्सफर जायत ती जो मेरेन सर्विसेंतल्यान रिटायर्ड जायना तो मेरेन आमगे स्कुलांतच काम करपाची आमी ऑर्डर का घेतली आसा आनी आज तिका दोनच म्हयनें उरल्यांत आनी ह्या दोन म्हयन्यांचेर आमी दुसऱ्यां स्कुलांत वचपाक दिवपाना म्हण लास्टाक म्हाजी पालकांनीं सगळ्यांनी एकठांय जावन म्हाजी ऑर्डर केन्सल करून आपल्यांनीच म्हाका सेम स्कुलांनीं तेंच्यानीं हाडले आज म्हाजे पालक हांव दोन हजार एकविसांत रिटायर्ड जालें खरें पूण म्हाका दिसना हांव रिटायर्ड जालां म्हणून कारण म्हाजो एक पालक म्हाका केन्नाच बऱ्यांकय बी आनी वायटांकय बी केन्नाच चुकयनां त्याच प्रकारे हांव अश्याच पद्दतीन म्हाज्या पालकां मदीं आज रिटायर्ड जावन तीन वर्सा जातात चलता म्हाजी हांव अजून मेरेन एज इट इज पालकां मदीं आसा आनी इतकी सुंदर ती आमची नातीं आसात भुरग्यांचे पालकांचें अश्याच पद्दतीन आनी आज सुद्दां रिटायर्ड जावन हांव म्हाजे समाज कार्य चालू आसा त्याच पद्दतीन आमच्या शिशुवाटिका विद्याभारतीन जेन्ना जेन्ना वता तेन्ना म्हाजे परेन जे विद्यादानांचे जे मदतकारी जाता ते हांव करत आसा आनी अशेंच कार्य करत रावतलें